ہیلو ہاں جی بھیا بھیا یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک ٹیکسی بک کیا ہے جی جی ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے میں نےایک ٹیکسی بک کیا ہے تو یہ مجھے مینی چاہیے ہاں فور سیٹر ہے نا فور سیٹر چاہیے مجھے اور مجھے یہاں سے جانا ہے یہ جسولہ وہار ہے ہاں ہاں بالکل بالکل یہ جسولہ وہار شاہین باغ کا میٹرو اسٹیشن ہے نا ہاں تو وہیں پہ ڈی ڈی اے فلیٹس ہے تو وہاں سے جانا ہے یہ آپ کو جانا ہے یہاں پہ گول مارکیٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہ انڈیا گیٹ سے تھوڑا سا آگے ہے انڈیا گیٹ سے اگر لیفٹ جائیں گے تو گرو دوارا بنگلہ صاحب آئے گا اس سے آگے گول ڈاک خانہ ہے پھر وہاں پہ چرچ والا اسکول ہے ہاں ہاں تو چرچ والے اسکول پہ جانا ہے ہاں بالکل بالکل اور کہیں نہیں اس سے آگے نہیں جانا ہے چرچ والا اسکول ہے بس وہیں پہ آپ مجھے ڈراپ کر دیجیے گا ٹھیک ہے بٹ مجھے یہاں سے آپ کو پک کرنا ہے سوا سات کے آس پاس ڈی ڈی فلیٹ جسولہ سے سوا سات کے آس پاس کیونکہ مجھے آٹھ بجے ہر حال میں وہاں پہنچنا ہے جی چرچ والا اسکول جو گول مارکیٹ پہ ہے گول ڈاک خانے کے ٹھیک اپوزٹ سائڈ میں ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے تو یہی نمبر ہے آپ کا میں ایک بار آپ کو سات بجے ریمائنڈ کرا دوں گا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اوکے اوکے